हीअं त मां नंढे हूंदे जामु अंधविश्वासु ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि मां हे बि ॿुधो आहे के जंहिं महिल कॾहिं कॾहिं हीअं थींदो आहे ॿिली रस्तो कटे वेंदी आहे त कुझु न कुझु ग़लति कमु थींदो आहे त असां भई रस्तो बदिली करे ॿिए रस्ते ते वेंदा आहियूं ऐं ही चइबो विस्पति ॾींहुं कपिड़ा न धोइबा आहिनि धर्म जो नाशु थींदो आहे ॿियों बि ईअं जामु ॻाल्हियूं आहिनि अंधविश्वासनि जी भई जेको कोई मंगली थींदो आहे त उन खे मंगली सां ई शादी कराइणी पवंदी आहे या त पहिरों उन खे मटिके सां या वण सां शादी कराइणी पवंदी आहे अगरि इहे न कयूं ऐं अगरि मंगली मंगली बि नाहे त या त ज़ाल या त मुड़ुसु कंहिं मां बि मतिलबु कोई बि गुज़ारे वञी सघे थो हुननि जो रिश्तो हलंदो न वधीक समय ताईं ऐं ॿियों हिकु थींदो आहे भई जीअं घर में आसे पासे में जे कुतो आहे कुतो भई रोए न अगरि कुतो रोए थो त भई हुन घर में प्राणीअ जी मौतु थींदी आहे ही बि ॿुधियूं इन मतिलबु जामु अंधविश्वासु ॻाल्हियूं इन जेके राति जो भई हीउ थींदो आहे वण जे हेठां माण्हू भई ॿार खे पेशाबु न कराए या पाण न करे छा लाइ हुन में भूतनि जो वासि थींदो आहे या त जेको माण्हू आहे हुन जे मथां वृक्ष जी छाया पवंदी आहे उहा बि हिकु ॻाल्हि आहे चंदे की जामु माण्हू मां ईअं ॿुधा आहिनि जेके वण जे हेठे पेशाबु कंदा आहिनि पोइ हुननि जी तबियत ख़राबु थी वेंदी आहे हू मतिलबु थोरो मतिलबु कीअं मतिलबु पंहिंजे आपे में न रहंदा आहिनि बराबरि न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि पोइ वृक्ष जी छाया पवंदी आहे ऐं पीपल जे वण जे हेठां बि कॾहिं बि माण्हू खे राति जे टाइम ते पीपल जे वण खे या कंहिं बि वण खे हथु न लॻाइणु खपे वृक्ष जी छाया पवंदी आहे त माण्हू सां गॾु कुझु बि ग़लति कमु थी सघे थो अॻियां हली करे ऐं मां ही बि ॿुधियो आहे भई कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि जेके भई विधवा माणी माई आहे उन विधवा माई जो चम्पलु न पाइणु खपे उहो साम्हूं वारे जो माण्हू हू जल्दी विधवा थी वेंदो आहे इहे बि मां ॿुधियो आहे इहे बि अंधविश्वास जामु ॻाल्हियुनि मां ॿुधो आहे नंढिपण खां वठी